आयच्या जगान वेगवेगळ्यो भाशा शिकप खूब म्हत्वाचें म्हाका अशें दिसता की हांव वेगवेगळ्यो भाशा उलयतां शिकतां बरयतां जशें की कोंकणी इंग्लीश हिंदी मराठी संस्कृत स्पेनीश जर्मन म्हळ्यार भारतांतल्यो न्ही तर भारता भायल्यो सुद्दा भाशा आयज शिकप गरजेचें पूण आपली स्वताची भाशा आपल्याक पुराय येवप खूब म्हत्वाचें कोंकणी बरोवप आनी वाचप आनी उलोवप हें सगळें सामकें वेगळें म्हळ्यार कोंकणी आमी जशी उलयतात तशींच बरयतात अशें ना तातून खूब फरक आसा हांव कोंकणी शिकपी मनीस न्ही

कोंकणी जेन्ना पुस्तकांतलें पाठ्यपुस्तकांतले जेन्ना कोंकणी वाचता तेन्ना खुबशें कठीण दिसता सोंपेंशें दिसना पूण जी घरान आमी कोंकणी उलयतात ती सदाची संवय जाल्ल्या कारणान खूब सोंपी कशी दिसता भाशा जशें की आमी म्हणटात हें काम जावपा जाय किंवां म्हजें हें काम जाव ना पूण तेंच आमी बरयतात तेन्ना जावंक अशें बरयतात जा व ताजेर अनुस्वार आनी क हें वाचपाक खूब कठीण जाता एक एकदा आमी जशें उलयतात जे भाशेक आमी कोंकणींतल्यान उलयतात जाका आमी इजिली एडाप्ट जाल्यात तेंच इंग्लिशीन किंवा कोंकणीन उलोवप खूब कोंकणीन उलोवप खूब कठीण दिसता ताजे परस कठीण कोंकणीन बरोवपाक दिसता कारण अशे वेगवेगळे शब्द आमी उलयतना वेगळ्या तरेन उच्चारतात आनी बरयतना तें बरोवप सामकेंच वेगळें जाता आनी सगळ्यान कठीण म्हळ्यार कोंकणीचें टंकलेखन टायपींग तें तर आमच्या लॅपटॉपांचेर किंवां कंप्युटर संगणकाचेर आसना तें शिकप खूब कठीण दिसता जी भाशेची विद्यार्थी आसनात तांच्या खातीर ही भाशा लॅपटॉपाचेर संगणकाचेर कशी टायप करप हें कळपाक जाय जे आमकां आयज येना आनी बरोवपाची कोंकणी आनी उलोवपाची कोंकणी ही वेगळी कशी आसपाक जाय हें बी कळपाचें कितें तरी साधन जाय